शिक्षाके लेल शिक्षा केलिए हमरसबके इधर बहुत अच्छा छै हमरसबके बालबच्चा भी शिक्षाके विषयमे बहुत बढ़िआँ छै आगे पीछे अगल बगलमे भी शिक्षा विभाग शिक्षा लेकरके बहुत अच्छाछे संस्कृति हमरसबके शिक्षा लेकरके बहुत अच्छाछे शिक्षाके आगे सब भागैछे हर आदमी चाहैत छै भीखो माँगिके पढ़ि इसलिए शिक्षा सब सबसँ महान चीज भेलै शिक्षासँ बढ़कर किछु नहि छै हर बालबच्चा हर आदमीके चाहि कि जे अपन अपन बालबच्चाके पढ़ाबी अपन अपन आगेके पीढ़ी अच्छा बनाबि शिक्षित बनाबी हमरसबके शिक्षाके मामलामे बहुत सुन्दर छै हमरसबक चारु तरफ बहुत अच्छा छेै सब चाहेैत छै अपन अपन बालबच्चाके शिक्षा दिए आओर अच्छा शिक्षा छेै अच्छा शिक्षा से सब आगे बढ़ैत छै सब सब किछु ने किछु शिक्षा प्राप्त कैल जाइत छै कऽ रहलछै ई सब सब किछु कऽ रहलछै बहुत आगे बढ़ि रहलछै शिक्षा हि सबकिछु छै शिक्षा ही सारा सम्पति छै शिक्षा नहि तऽ किछु नहि जीवनमे हर केओके चाही शिक्षा ग्रहण करना शिक्षा प्राप्त करना शिक्षा ही सब किछु छै हर एकके लिए शिक्षा ही होना चाही पढ़ाइ लिखाइ पर ज्यादा ध्यान दी लेकिन पढ़ि लिखके भी लोग बहुत आदमी खराब भए जाइत छै लेकिन हरजगह देखैछिये पढ़ाइ लिखाइमे बहुत अच्छा छै ठीक छै